ہندوستانی نقل و حمل كا نظام بہت بہتر ہے جیسے كہ ہندوستان میں ہر جگہ كے لیے ٹرین سب سے مناسب نقل و حمل كا ایک بہترین ذریعہ ہے اسی طرح اور بھی بہت سارے ذرائع ہیں جس كے ذریعہ ہندوستانی لوگ نقل و حمل كرتے ہیں جیسے كہ بس جہاز اور بہت سارے لوگ اپنی پرسنل گاڑیاں جیسے كار اور بائیک اور سائیكل وغیرہ استعمال كرتے ہیں ہندوستان میں نقل و حمل كو جو چیلنجز درپیش ہیں وہ یہ ہیں كہ ہندوستان ایک بہت بڑا آبادی والا ملک ہے جہاں ہر دن ہزاروں لوگ لاكھوں لوگ سفر كرتے ہیں اور یہ نقل و حمل كے ذرائع ہیں یہ لوگوں كے سفر كرنے كے اعتبار سے كم ہیں تو اس چیلنجز سے نپٹنے كے لیے حكومت كو چاہیے كہ وہ زیادہ سے زیادہ ٹرین بس اور دوسرے جو نقل و حمل كے آسان ذرائع ہو سكتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ مہیا كرائیں تا كہ لوگ آسانی كے ساتھ سفر كر سكیں اور ان كو سفر كے دوران كوئی پریشانی كا سامنا نہ كرنا پڑے